हाँ बोलिए सर हमको बीमा कराना है

हाँ जी हाँ जी कैसे कैसे कितने यह कितने दिन का है हाँ जी तो कैसे कैसे भरना पड़ेगा

ठीक तो यह तो यह जिसे हम बीमा कराना चाहें तो कैसे हो हो जाएगा आप कैसे हो जाएगा जैसे हम महीना कर करेंगे कि कैसे करेंगे तो होगा यह बताइए आप

हाँ जी अच्छा ठीक अच्छा जी ठीक है हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम अपने जीवन के लिए अपने जीवन के लिए करावे चाहते चाहते हैं तो हो जाएगा

हाँ जी ठीक

हाँ जी हाँ जी

नमस्ते सर